नवीन जाल्ल्या भुरग्याचो केल्लो पयलो संस्कार म्हणजेच सटी पुजन हे पुजन सव्या दिसांक केलें वता त्या दिसाक इतले दीस पर्यंत भुरगां खंयच्या वेळार जल्मलां जावं पिरियड बरी कांय वायट हे कांयच पळयलें वचना पूण त्या दिसाक रातची एक व्हयी आनी एक पेन दवरले वता आनी भुरग्यांचे भाग्य बरोवपी जी आसता ती त्या भुरग्यांची बद्दल बरयता तो बरो शिकतलो काय कितें ताचे आरोग्य कशें जातले ताची जल्मली वेळ बरी कांय वायट हे सगळें तो त्या दीस पळयता बरयता आनी मागीर ते पळोवन भुरग्यांक त्या प्रमाणे प्रसाद दिलो वता जर भुरगें घरांन आसत आनी आवय हॉस्पीटलांत आसता जाल्यार तांचो बापूय तांका व्हरुन तो प्रासद दिता हाच्या उपरांत करता तो संस्कार म्हणजे कान तोंपप भुरगें जल्मा येवन बाराव्या दीस हो संस्कार केलो वता त्या दीस अशें जात की भुरगें खुबच ल्हान आसा तें रडटले कांय कितें ह्या भंयान आवय बापूय चड भियेतात त्या वेळार अशें जाता भुरग्यांक तें मारिल्ले दुखणें सहन न जावन भुरगो भरपूर रडटा त्या वेळार अशेंय जाता की भुरग्यांक कांयच समजना भुरगें सुशेगाद थंड न्हदिल्ले आसता आनी शांतपणे ते कान तोपून घेता तेच्या उपरांत कान तोंपपाची कान हो तोंपपाचो हो संस्कार जालो की त्या दुसरें दीस बरेंच कडेन भुरग्यांक पाळण्यांत घालतात जाका आमी म्हणटात बारसो ह्या बारश्यांक आमी आमच्या सोयऱ्यांक धायऱ्यांक सगळ्यांक मनशांक आपयतात भुरग्यांक बऱ्या तरेन न्हेसयतात त्याच बरोबर भुरग्यांच्या भशेनच आनी नाल्लाक न्हेसयतात भुरग्यांक पाळण्यांत घालच्या पयली तो नारळ जो आसता पाळण्या वयल्यान आनी सकयल्यान खेळोवन ताका पाळण्यांत घालतात आनी ताच्या उपरांत भुरग्यांक पा पाळण्याच्या वयल्यान आनी सकयल्यान खेळयतात आनी ताका पाळण्यात घालतात आमच्या हातूंन अशें शास्त्र आसता की भुरग्याचे आते आसता ते ताका नांव दवरता पुर्रर म्हणून ताका साखर दिता आनी ताचे नांव दवरता ताचे उपरांत सगळें जमिल्ल्या लोकांक साखर दिता आनी नांव सांगले वयता जी जमिल्ली सोयरी आसतात ती त्या भुरग्यांक आनी आवयक भेट वस्तू दितात तांका आशिर्वाद दितात आनी आवयच्या घरची जी आसतात ती भुरग्या खातीर पाळणो म्हणटात ताका पाळण्यांत घालून पाळणो म्हणून शांत न्हिजयतात ताका आशिर्वाद दितात मागीर सगळ्या सोयऱ्यां खातीर तो एक स्नेह मेळावोच आसता हाच्या उपरांत स म्हयने जातकीर भुरग्यांचे भरवण केलें वयता भरवणाच्या पयली भुरग्यांक शीत अथवा तांदूळ दिले वचनात ते सोडन बाकीचे जे आसता म्हणजे दूद आसतले सत्व आसतले दाळीचे पदार्थ आसतले ते सगळें दिले वयता पूण सव्या स म्हयन्या उपरांत केल्ले वतले ह्या भरवणा दिसांक पयले तांदळांचे शीत जे आसता ते खावयले वयता म्हळ्यार तांदळाची खीर जाका आमी पायस म्हणटात पूण बापायच्या हातींतल्यान ते सुद्दा एका भांगराच्या वस्तूचेर ते ती पायस दवरलो वयता आनी बापायच्या हातींतल्यान भुरग्यांक पयलो घास बरयलो वयता ताच्या नंतर भुरग्यांचे आवय आजी आजोबा मामा मामी आनी जी कोण सोयरी आसात त्या सगळ्याचे हातींतल्यान भुरग्याचे भरवण जाता आनी त्या नंतर भुरग्यांक शीत शिताचे जे प्रकार आसात तांदळाचे प्रकार आसात ते सगळें खावपाक दितात अशें जाता की भुरग्यांक दांत आयिल्ले आसनात अश्या वेळार भुरग्यांक मिक्सरांत घालून ते सगळें पदार्थ दिले वयतात एक एकदां अशें जाता की भुरग्यांक दांत येतना वयलो दांत पयलो जेन्ना येता तेन्ना ते बरें मानले वयता पूण जर वयलो दांत न येता सकयलो दांत आयलो जाल्यार खूब कडेन अशें शास्र आसता की त्या भुरग्यांक ताची शांत करपाची किंवा कितें तरी विधी करपाचो अशें आसता मागीर जसो सगळ्या समाजानी चडश्या समाजानी भुरग्यांचो कान हो बारा दिसांचेरच तोपलो वयता पूण थोड्या कडेन पूण अशें आसता की अमक्याच दिसांक अमक्याच वेळार देवळान व्हरुन कान तोपपाचे अश्या तरेन भुरग्याचो वेगवेगळो संस्कार करीत भुरग्याचो विकास जाता त्या नंतर भुरग्याचो एक वर्स एक वर्स जाता त्या दिसांक आनी भुरग्याचो वाडदीस साजरो करतात भुरग्याचो वर्धापन दीन भुरग्यांक त्या दीस ओंवाळलें वयता त्याचो तो सगळ्याचो आशिर्वाद घेता ताका तिळो लायतात ताची ओंवाळणी करतात आनी दिसांक सगळ्यांक सोयऱ्याक आपयतात सगळीं मेळून तो उत्सव साजरो करतात ताका व्हडली मनशां तांका आशिर्वाद दितात भेट वस्तूंय दितात आनी सगळें लोक येवन हो उत्वस मोट्या उत्सवान साजरो करतात आनी अशें करीत करीत ते भुरगें व्हड जाता